पक्षी निरक्षकों को कोई सुझाव देना चाहती हूँ जैसे पक्षियाँ इतने हर रंग बिरंगी पक्षियाँ आते हैं और उनको टाइम से दाना पानी डालती हूँ और उनका जो घर ऐसे ऐसे मतलब घोंसले बने हुए हैं एक एक तिनका एक एक तिनका से वह जोड़कर बनाती हैं उनका जो घोंसला देखने में इतना अच्छा लगता है इतना बढ़िया लगता है नज़ारा देखने में कि जब आज फूल के जो रस जो पीती हैं न चुन मतलब चूस चूसकर मतलब हर फूलों पर बैठती हैं फ़िर कीड़े मकोड़े बिनकर लाती हैं फ़िर वह उनको बच्चों को खिलाती हैं फ़िर वह अंडे को मतलब सेवा पर बैठती हैं फ़िर वह बच्चे इतने सुन्दर दिखते हैं उनके जो सबसे ज़्यादा जो नीलकंठ की जो पक्षी रहती हैं मतलब बहुत ज़्यादा अति सुन्दर देती हैं और सबसे एक खूबी बात जे रहती है कि जो पक्षियाँ जो रहते हैं न देखने में तो बहुत सुन्दर लगते हैं और इसकी मतलब जो पक्षियाँ जो रहते हैं जैसे बुलबुल चिड़िया हुई कोयल हुई नीलकंठ हुए कोयल हुए तोता हुए मतलब इनके जो घोंसले देखने के जो नज़ारा है न बहुत अच्छा लगता जंगलों में